नेट नेटफलिक्स किंवां प्रायम हें हांवें चड वापरूंक ना पूण जे खास करून आमी टाटास्कायक जें ऑप्शन आसता टाटा क्लिक ताचेर एक मुवीज ऑन डिमांड हो ऑप्शन आसता किंवां डिश टिवीचेर सुद्दां एक आसतालो तर मुवीज ऑन डिमांड हो ऑप्शन म्हाका दिसता बरो कारण आमी जेन्ना टिव्ही नॉर्मल कॅबल जे म्हणटा किंवां डिश टिवी जो म्हणटा किंवां बाकीचे जो कॅबलाचे चॅनल्स आसात ताचेर आमकां रावचें पडटा म्हणल्यार अमको चेनलाचेर अमको मुवी सुरू जातले अशें रावचे पडटा तेंच जर आमकां ऑन डिमांड जर आमी सरळ घेतलें जाल्यार खुबदां म्हळ्यार आमकां पयलींच सो मुवी आमकां पयलींच पळोवपाक मेळटा त्या भायर इवन जर आमी युट्यूबाच्या बद्दल म्हणलें जाय तेन्ना जर मुवी आमकां ती फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा जाल्यार ती सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणुन कॅबल आनी जस्ट टिवीचे जर आमी पळयलें जाल्यार आमी तो आमकां त्या दृश्टीन परवडटा आनी त्याच भायर टिवीचेर आमकां अशें रावचें पडटा म्हणल्यार केन्ना तो मुवी येतलो केन्ना आमी तो मुवी पळयतले त्याच भायर तितुंत मदीं मदीं तितुंत एड जातात एडाक लागून आमचो खूब टायम वॅस्ट जाता आनी तेच जर आमी बाकीचे जर डायरेक्ट फूल मुवीज पळयले फिल्म्स जर पळयलीं तातूंत भितर आमकां विदआवट एड आनी विदआवट एनी वेस्टिंग टायम आमकां पळोवपाक मेळटा आनी त्या खातीर खूब तें बरें जाता